خواتین کو روزانہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے گھر کے سارے کام کرتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ان کا کچھ ذاتی مسئلہ ہوتا ہے گزشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین کا رول بہت ہی تنگی میں رہتا تھا پر دھیرے دھیرے لوگ علم کو لے کے خواتین کو آزادی دیتے گئے اور ہاں خواتین آگے بڑھتی گئیں اب ہندوستان کے اندر خواتین بڑھ چڑھ کر ہر فیلڈ میں حصہ لے رہی ہیں چاہے وہ علم کا تعلیم حاصل کرنے کا میدان ہو یا پھر آفس جاب وغیرہ ہر فیلڈ میں خواتین آگے جا رہی ہیں الحمد للہ